ہندوستان کی دیگر ریاستوں کے بالمقابل تلنگانہ ریاست کا تعلیمی معیار بہت اونچا ہے اور بہت اچھا ہے یہاں پر پینسٹھ فیصد سے زیادہ لوگ تعلیم حاصل کر چکے ہیں جو کہ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں یہاں کے یونیورسٹیز ملک بھر میں مشہور ہے اور بہرون ممالک میں بھی یہاں کی یونیورسٹیز بہت مشہور ہے ان میں سے چند نام یہ ہیں کہ عثمانیہ یونیورسٹی پالامورو یونیورسٹی مہاتما گاندھی یونیورسٹی جواہر لال نہرو ٹیکنالوجی یونیورسٹی